आङो बङाइगावनिफ्राय सना मोनसे माला मोनसे लाबोदोंमोन सना दुइस' थाखानि माला तिनस' थाखानि आरो जोबोद मोजां गाननो गानना दुगैब्लाबो सोमा गारायबो जाया जि मोजां ओंखायनो मोननायखाय आंनि लोगोखौबो आङो बायनानै गानहोदों